हलो इलॅक्ट्रिसिटी डिपार्टमँटाची हॅल्पलायन न्ही हा होय न्ही म्हजें एक काम आसुल्लें मडगांवच्यान उलयतालें हांव हा आमचे कडेन न्ही आतां एक पांच धा मिनटां पयली लायट गेल्या ना ना ना आमची घरा कडचीच गेल्या म्हणजे आमची एरियांतली आमच्या घरा फुडे खीम आसा लायटीचो हय ना ना ना बाकी कडेन आसा आमच्याच एरियां गेल्या म्हूण तुमकां फोन करता किदें लोकल डिपार्टमँट ना रातचें तें बंद न्ही म्हणून तिणें हो नंबर दिला हाजेर करा म्हणून फोन तुमकां लेट जातगीर हय हय हय हा मडगांवची म्हटली मडगांव हा मेन सिटी हय रेल्वे स्टेशना कडेन थींच लागींच हा हय हय हय थींच हां कितें जालें जाणा आमी घरां बसलेलीं सगळीं सुशेगाद तो मदींच खांब्या वयल्यान फुट्ट कसो आवाज आयलो हा आनी सगळी लायट गेली काळोख जालो न्ही म्हण पळोवपाक गेलीं आमी बेगी बेगीन भायर जाल्या झळ्याल्याचो भशेन वास येवपा लागलो खांब्या कडेन आनी मात्सो चर्र करून असो आवाज येतसो दिसता अशें म्हाका म्हागे शेजारचे लोक सांग हा ना ना ना पड बी ना वायर बी तुटोना तशें कांय जावना बेश्टो आवाज होय आनी बंद जाली न्ही लायट कांय प्रॉब्लेम ना ना ना ना आमी वचना आमी वचना ताजे फुड्यान खांब्या फुड्या वचना तुमी पळयता न्ही कितें जात तें कितें म्हणटा येता थोडे वेळान हा बरें बरें येयात येयात हय हय हय ना आमी आमी लागीं वचना खांब्याच्या सगळ्यांक सांगता हय हय बाकीच्या सगळ्यांगय सांगता एड्रॅस हा एड्रॅस मडगांव होय रावणफोंड आसा न्ही रेल्वे स्टेशना कडेन थींच हय हय हय थींच थींच हॉटॅल आसा पया एक मोटें उडपी हय तेज्याच फाटल्यान आस ती बिल्डींग आमी गेली थिंगसरत तें कितले म्हणसर येतले तुमी अर्द वर हा बरें बरें बरें हा म्हजो होय होय होच नंबर होय होय थीं येतगीर तुमी म्हाका फोन करा हांव दाखयता म्हागी खंय जालें कित तें हा ओके ओके हा बरें बरें बरें थँक्यू आं